جی ہاں لوگوں کو اپنی ریاست اور اس کے جغرافیہ کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے کیونکہ یہی علم انسان کو اپنی زمین وسائل تہذیب اور مستقبل سے جوڑتا ہے اپنی ریاست کی پہچان طاقت ثقافت اور جغرافیائی اہمیت جاننے سے قومی اور علاقائی شناخت مضبوط ہوتی ہے انسان اپنی زبان روایات موسم اور زمین سے جذباتی رشتہ محسوس کرتا ہے جغرافیہ ہمیں بتاتا ہے کہ ریاست میں کون سے قدرتی وسائل ہیں جیسے پانی زمین معدنیات جنگلات فصلیں ان وسائل کا درست استعمال بچاؤ اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ان سے واقف ہوں اگر لوگ جانیں کہ ان کے علاقے میں کون سے دریا بہتے ہیں کہاں زلزلے آتے ہیں کہاں قحط پڑتا ہے تو وہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بہتر تیار ہو سکتے ہیں